हँ की भेलऽ बोलऽ हँ मछली मछली तऽ दै छियै दू सए रुपए किलो दू सए रुपए किलो दै छियै लेबै की लेबै की मछली अइए ने लए लिए मछली तऽ आबऽ ने आबऽ ने देख लिए ने केना मछली दै छै रेट भी कम करि देब आहो ने जेहन मछली खरीदबै तेहन मछली मिल जायत

आरो की कहै छियै अयबै की

कहलिए अइए तऽ देख लिए सब ढंगके सब मछली हीकै अपना आबिके देख लिए आ तऽ अपना बादोमे रूपैआ देबै तऽ कोइ दिक्कत नहि होयत अपना लऽ जइयै आबै अपना मतलब देख लेलिए देख लै हिए अपना मछली अपन जे भा दे मतलब जे दै छै दुनिया अपन ओही हिसाब देब ठीक ने मतलब कब तब कब आबै छियै कब आबै छियै एन्ने आइके देख लिए ने तऽ मतलब

हँ तऽ टाइम तऽ लगबे नहि करै हइ आबैमे तऽ ठीक छै आबऽ आबऽ हँ हँ हँ हँ अयबै तऽ किछो नहि करबै की मतलब की भेजबाय दियै घरे परके भेजबाय दहो की नहि कहबै तऽ अहाँके हम घर पर हम भेजबाय देबै की दिक्कत छै अपने आदमी हइ तऽ घरो नहि चिन्है हिए जे हम मतलब चिन्हबै करै हिए अहाँके घरे पर कहबै घरे पर पहुँचाय देब हम किए अच्छा ठीक हइ तब घरेपर हम भेजबाइ देबै हम ने आ जे मतलब कहबै कम बेस तऽ करेके हइ तऽ करबै नहि करबै कम बेस हँ ठीक छै भेजबाइ दै हिए नहि नहि बच्चाके कथी लए छोइड़ के एबै